संस्कृती संस्कृती हो असो एक वारसो आसा तो आमकां आमच्या जाणट्यां कडल्यान आमकां तसोच फुडच्या पिडयेक मेळिल्लो आसा ही संस्कृती ही इतकी सुंदर आसा की ती प्रत्येक आमी सणांतल्यान जपत आसतात सांगचेच म्हटल्यार धालो धाल्या बद्दल मांड सजयल्लो आसता सगळीं बायलां एकठांय येवन नारळ दवरून धालांची सुरवात करता सबंद दिसाक ही बायलां शेतांत काम करुन थकोन जेन्ना सांज वेळार घरा येतात तेन्ना बरी न्हेसुन माथ्यांत फुलांच्यो आटये माळुन धाल्याक उबी रावतात धाल्याची इतली सुंदर गीतां रंगता अशी ही धालो आमची संस्कृती आसा ही सगळें आमी आनी आमचें भुरग्यांनी पळोवपाची आसा आनी ही अशीच फुडें घेवन वचपाची आसा तशीच चवथीक आं चतुर्थीक गणपतीच्या सणाक आमी गणपतीची मुर्ती व्हड उत्सवान प्रत्येक प्रत्येक घरांत हाडुन पुजा करता तशीच सार्वजनीक सुद्दां गणेश उत्सव आमी साजरो करतात त्या टायमार आमी वेगवेगळे स्पर्धा आयोजीत करतात सार्वजनीक गणेश उत्सवाक तशेंच आमी घरांत फुगड्यो म्हणटात ही सुद्दां एक प्रकारची संस्कृती आहा ते इतले बरें बरें जाण्ट्यांनी आमच्यो फुगड्यो बरयल्ले आसात स्वता ती आपूण रचोन म्हणटालीं तेच आमी स्वता रचोन तशेंच आमी आमच्या जाण्ट्यांनी जें फुगड्यो म्हटलें आसा ते आमी फुडें अशेंच व्हरपाक जाय तशीच आमची गोकुळ अश्टमी गोकुळ अश्टमीक धयी कालो हो उत्सव मोठ्या म उत्सवान साजरो केल्लो जाता ह्या उत्सवांत कृष्ण करता ल्हानशा एका भुरग्याक न्हेंसयता आनी अ प्रत्येक पथक येवन आपण गोलाकार करून एकमेकाचेर एक वयर उबे रावुन हे दिंडी उत्सव म्हणजेच जी दही हंडी आसा ती फोडटा हां त वर्सान वर्स ही मोठ्या मोठ्या प्रमाणांत आमी फुडें व्हरपाक जाय तशीच शिगमोत्सव शिगमोत्सवाक आमी वेगवेगळे प स्पर्धा आयोजीत करतात वेगवेगळे गांवांतले आपआपले शिगमो पथक घेवन येतात आनी इतले सुरेख ते नृत्य सादर करतात ते पळोवन दोळे दिपोवन वयतात हां अशी ही आमची एक न्ही दोन सणां तर किती तरी सणान आमची ही संस्कृती दिसुन येता हां तर असोच हो संस्कृतीचो वारसो आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी फुडें जपोंक जाय